तुमी भाडी मारता न्हय आं म्हाका खोल्ले वचपाक जाय हांव बस स्टँडारूच आसा बस स्टँडा वयल्यान सातेरीचें देवूळ आसा पळय थंय वसपाक जाय

आनी मात्शें कितें कमी जावपाक शकना

खूब चार्जीस जातले खूब चार्जीस जातले आनी म्हाका मात्शे थंय गोंयांकरा कडेन मात्शे देवूंक जाय आनी मात्शे पांवूय घेवूंक जाय आसले ना म्हणनून म्हणले म्हणून तुका विचारतां हांव तें मात्शें गोंयाकारा कडेन भितर घेवूं शकता काय म्हणू कित्याक म्हाका घरा वतना आमी डेलीचे मरे मात्शें पळय कितें कमी करून हय आमचे डेलीचेच न्हय ते कितें आसा मात्शे समजून घेवपाक जाय केन्ना बरें बरें आनी तूं कितल्या मिंटान पावपाक शकता बरें बरें बरें